हँ मानि लिअऽ कतेक गाड़ीके भाड़ा लेबहो हमरा ई गाम जाइके छै से हमसभ जएबै सब पूरा फैमिली जएबै कैगो रूपा लेबहो वहाँ जाइके जएबै जुवाइस गाम जएबै कतेक लेबहो रूपा एतना बतबऽ हमरा आओर सब फैमिली जएबै लगन छिकै वहाँ जाइके छै हमरा तऽ बताबहो तभिए ने हम कहबऽ कतना देरीमे तौ पहुँचैबहो वहाँसे कहबहो तब ने कैगो रूपा लेबहो से बतै से पूरा पूरा फैमिली जएबै हम वहाँ पहुँचैबहो कतना देरीमे से कहऽ से सब कहबहो तब ने जएबै लगन छिकै जतेक जल्दी तोँ पहुँचै देबहो ओतेक जल्दी हम पहुँचि जएबै पहुँचै देबहो ओतेक जल्दी तोहरा छुट्टी दै देबऽ तोँ चलि अएबहो पइसा लै लेबहो तोँ चलि अएबहो से बतबऽ हमरा कतेक रूपा लेबहो बता दै बतेबहो तभिए ने हम कहबऽ तोहरा देबऽ सब पइसा भाड़ा जोड़िके दै देबऽ तोहरा एकसाथ से